हाँ हमें हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद है क्योकि हॉट कॉपी हमारे आँखों से सामने से पढ़ा जाता है जो कि हमें कॉपी से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ये ऑनलाइन जो इलेक्ट्रिकल चीजे जैसे लैपटॉप मोबाइल अन्य अन्य चीजों से जो पढ़ा जाता है उससे हमारे हमें बहुत परशानियाँ होती हैं जो कि हमारे आँख में किसी भी प्रकार का रोग होता है और हमें ज्यादा कर हमें कॉपी से पढ़ना पसंद है और आइडियो बुक के बारे में हमने सुना है लेकिन अच्छे से जानते नहीं आइडियो बुक जो हमें ऑनलाइन आवाजें जो कि जो कॉपी में लिखा होता है उसे वो आइडियो पढ़ के हमें बस सुनाता है जो कि हम सुन के उसे बस सुनना पसंद करते हैं उसी को आइडियो बुक कहते हैं और आइडियो बुक से लाभ भी हैं अच्छे हैं जो कि हमें पढ़ कर बताते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती एयरबड या एयर फ़ोन लगा के हम इसे असानी से सुन सकते हैं और सुन के बता सकते हैं आइडियो बुक होता है